जी जी हम सोनी ज़्वेलर्स से बात कर रहे हैं हमारे यहाँ सभी ज़्वेलरी मिलेगी सभी ज़्वेलरी ज़्वेलरी का न्यू न्यू कलेक्शन मिलेगा आपको जैसे कि नेकलेस का सेट नाक का सेट पैर का बिछुआ पायल यह सब आपको मिल जाएगा वह भी न्यू कलेक्शन का जी सोना तो अभी सत्तर चल रहा है तो आप जिस हिसाब से लीजिएगा उस हिसाब से आपको मिलेगा हाँ हाँ बिलकुल हॉलमार्क का मिलेगा आपको बाइस कैरेट का शुद्ध मिलेगा और हाँ हाँ बिलकुल मिलेगा आपको मंगलसूत्र मिलेगा और हमें यहाँ पर देंगे हॉलमार्क के साथ जी एस टी पेपर के साथ देंगे हाँ हाँ बिलकुल वह सब आपको पेपर के साथ जी एस टी पेपर के साथ आपको मिलकर इनवॉइस बनाकर आपको दिया जाएगा जी सोने का है मंगलसूत्र आपको लेना है तो आपको दस से पन्द्रह हज़ार तक में हो जाएगा तो नेकलेस का दाम भी आपको चालीस से पचास तक में आ जाएगा हूँ हूँ चालीस से पचास तक में आपको नेकलेस बहुत अच्छे न्यू न्यू कलेक्शन का मिल जाएगा आपको वह भी हॉलमार्क के साथ और जी एस टी पेपर के साथ जी मेरी दुक़ान मुरलीगन्ज सोनी ज़्वेलर्स मुरलीगन्ज सोनी ज़्वेलर्स में आइए आपका स्वागत है यह आपको क्या लेना है आपको सब मिलेगा यहाँ मंगलसूत्र बिछुआ पायल नेकलेस न्यू न्यू कलेक्शन के आपको मिलेंगे हाँ पायल भी आपको मिले चाँदी अभी चल रही सात सौ हूँ सात सौ चल रहा है तो आप जैसा पायल लेंगी उस तरीके से दाम आपको तीन चार हज़ार पाँच हज़ार में आपको अच्छा

दस से पन्द्रह का लीजिएगा तो आपको आठ से दस हज़ार पड़ जाएगा हूँ आठ से दस हज़ार में आपको हाँ बिछुआ भी मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे न्यू कलेक्शन का वह बिछुआ का रेन्ज आपको जैसा लीजिएगा जिस भरी से लीजिएगा उस भरी से मिल जाएगा आपको तीन सौ चार सौ पाँच सौ सात सौ या फिर अगर ज़्यादा भरी का होगा तो दो हज़ार पच्चीस सौ इस तरीके से आपको मिलेगा ठीक है